हम भारत के फ़ैशन के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि जैसे की अलग अलग कल्चर है तेलगु हो गया और मलयालम भाषा में जो केरल में जो लोग रहते हैं वो हो गया और मुस्लिम हो गया हिन्दू हो गया तो इन सबकी अलग अलग पहनावा और धर्म है और वेस्टर्न फ़ैशन में भारत को बहुत अधिक प्रभावित किया है क्योंकि वहाँ का पहनावा अलग अलग अलग अलग इस्टेट का अलग अलग कल्चर है और पहनावा है लेकिन जो कपड़े का जो तरीक़ा है वो हमें केवल नॉर्मल कपड़े हीं पसंद हैं क्योंकि वेस्टन फ़ैशन जो है तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं और वो अलग तरीक़े के होते हैं और हम अपने नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तथा हम नॉर्मल दुकानों से ख़रीदते हैं जो ज़्यादा कीमती नहीं होते हैं और तथा जो शरीर को आरामदायक हैं